हँ हेलो हँ हम पत्रकारजी बोलै ले हँ बोलै ले पत्रकार जी बोलै ले हँ हँ तऽ अहाँके गाँवमे की की हँ हँ तऽ अहाँ कोन से गाँवसँ बोलै छियै कोनसा गाँव हय हँ तऽ उहे गाँवमे एबे हम कल्हे परसूमे एबे ने तऽ अहाँके गाँवमे हम अपन न्यूज लेबै अहाँके गाँव हय तऽ अहाँसँ बात करबै कितना विकास की हय सब देखबै कमी सब देखबै ने तऽ अहाँके न्यूज व्यूजमे लबे ने सब अहाँके न्यूजमे देखत टेलीकास्ट हम करबै आके तऽ हम

हँ हँ ओइसन बात नहि हय हम अयबै दू दू तीन दिनमे अबै हम ओतै अबै ने अहाँके गाँवमे विकास आके न्यूज बनेबै ओ तऽ एखन नेता लोग किछु करलक नहि की अहाँके गाँवमे नेता लोग ओ नहि अयलखिन तऽ ठीक हय तऽ अहाँके गाँवमे आयब ने दस पाँच दिनमे अबै लए अहाँके रोड उडके बारेमे सब आके ना अहाँके गाममे अथी करबै नेता सबके प्रधानमन्त्री तक ई बात ले जेबै न्यूज टेलिकास्ट करके प्रधानमन्त्री तक पहुँचते ई सब बातके अहाँके गाम आयब ने तऽ ई सब टेलिकास्ट हम रोड सबके की हाल हय सब टूटल फूटल हय ठीक छै